नमस्ते दीदी अरे आपके यहाँ ढाबा ओबा चलता है खाने के खाना वाला तो क्या क्या आप बनाती हैं क्या क्या रखी हैं खाने में और आजकल का और कतो और ओ ना ठीक है तो ये कैसे रुपिया प्लेट दे रही हैं अरे भईया इतना महँगा देंगी तो कैसे कुछ कम करके प्लेट लगाइए हाँ ठीक है तो आप हमारे घर पर दो चार दिन खाना भी भिजवा सकती हैं क्या सुबह शाम में नास्ता नास्ता भी भिजवा सकती हैं

और पाँच लोगों को खाना भी लगाना है लगा सकती हैं ठीक है तो हिसाब से कुछ करके लगा दीजिए और

हाँ तो इसमें सब कुछ लगा देना पनीर दाल चावल और शाही पनीर गुलाब जामुन ऐसे वगैरह करके सारा सामान ऐसे लगा देना हाँ अरे भाई ढ़ाई सौ रुपए हम लोग बाहरी आदमी हैं यहाँ आए हैं दो चार दिन के लिए तो इतना महँगा देंगी तो आप तो कैसे हम लोग खरीद चार दिन रह पाएँगे दो तीन दिन चाहिए

आठ लोगों के लिए ठीक है आएँगे ये और फिर वो यहाँ पर सुबह पहुँचाना सुबह शाम पहुँचाओगे कि कैसे मिलेगा नास्ता हाँ ठीक है तो हम लोग आ ही भी जाएँगे धीरे धीरे टहलते नमस्ते नमस्ते